आंनि आंगो धोरोमनि सोमोन्दै फरायनांगौआ आंनि फरायसालिनि फरा फारिनि बाहागोथ' नङा थेवबो जोंनि सुबुंनि जिउ खांनायाव धोरोमनि सोमोन्दै फरायसाफोरखौ फोरोंनानै होयोब्ला फरायसाफोरा बेफोरनि धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनानै माखासे गियान लानो हायो आरो गोसो गोसो गोथौबो जानो हायो धोरोमनि सोमोन्दै सल'बाथा बादि होननानै खिन्थानो होनानै हायोब्ला फरायसाफोरा गावनि गोसोआव थि लानानै बे बोसोनफोरखौ सोंफिनोब्ला उनाव बिसोरो फिननाय होयो बेनि थाखायनो बिसोरो उन्दै बैसोआव मोजां बाथ्राखौ फोरोंनानै होयोब्ला बिसोरनि जिउ खांनायाव गोबां मदद जायो होननानै आं सानो